बर'फ्रा हारिमुवारि धोरोमारि सिबियो मागो बैसागो खाथि गासा खेराय फुजा बाथौ फुजा बेफोरखौ फालियो बैसागोआ सफ्थासे थायो गामियाव बिदिनो बैसागोआव साननैसो सान्थामसोखौ न' न' जमा जमा लोंलायो ओ रंजालायो यो आरो गामियाव फांसन खुङो फांसन बो खुङो रंजायो बयबो आरो मागोआवबो बिदिनो साननैसोखौ एन्थाव लारु जालायो बिदिनो आरो खाथि गासायावबो दुब्लि बारियाव माइफोराव जेवारि सावहैयो दुब्लियाव मोनाबिलि समाव खाथि गासा सावनाय होनो ओमफ्राय खेराय फुजायाव खेराय होयो दौदिनि सिखारो आरो बाथौ फुजायावबो बिदिनो खाम सिफुं लानानै मोसायो फुजाफोरखौ होयो बिदिनो बर'आव गोबां हारिमुआरि धोरोमारि सिबियो बयबो रंजा बाजा खुसियै